हँ हँ हँ हँ कुन्दन जी से बात भऽ रहल छै बाजिऔ नमस्कार नमस्कार अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बतैओ बतैओ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अहाँ नीक सुनलियै हँ सर हमर घर सर सुपौल भेल और एतऽ हम अहाँकेँ जे सबसँ पैघ जे स्थान छै से हनुमान मन्दिर छै जे बिल्कुल सुपौल जिलाके चौराहा पर छै अहाँ सुपौल एबै सबसँ पहिला अहाँ बजरङ्ग बलीके दर्शन करिऔ बजरङ्ग बलीके दर्शन कए कऽ बजरङ्ग बलीकेँ प्रणाम करु ओतऽ जे छै से उत्तम प्रसादक जे छै से व्यवस्था छै ओतऽ जे छै से बजरङ्ग बलीके मोतिचुरके लड्डु भेटै छै ओ प्रसाद चढ़ाउ ओहिके बाद ओतऽक्षसँ अहाँ निकलबै तऽ अहॉँ हम अहाँकेँ गाइड लाइन दैत रहब अहाँ ओतऽ सॅं एबै तऽ सिंघेश्वर स्थान एबै जी बिल्कुल बिल्कुल पुछिऔ खर्चा अहाँकेँ बताबु अहाँकेँ जतेक कमसँ कम लागतै खर्चा अहाँ ओतऽ आबैके बाद अहाँ हमरा एकबेर कॉल कए लेब ओ खर्चा जते कमसँ कम वाला करब कीयाकि हम जे छै से खुद धर्म से जुड़ल लोक छी आ अहाँकेँ सभसँ चीज आहाँकेॅं ओ अब अहाँ विचारसँ नीक लोक लागै छी अब अहाँकेॅं साढ़े चारि सए टका लागत साढ़े चारि सए टकामे अहाँ सुपौलमे अहाँकेॅं सुपौलमे दुर्गास्थान छै बजरङ्ग बलीकेँ मन्दिर छै विद्यापति चौक पर ओतऽसँ अहाँकेॅं तिल्हेश्वर घुमाकऽ पूजा कराए देब एतऽ जे छै से दही चुड़ा आ रसगुल्लाके उत्तम प्रबन्ध छै तिल्हेश्वर स्थानमे भोजन करा कऽ अहाँकेॅं सुपौल हम छोड़ि देब साढ़े चारि सए टका लागि जायत तऽ दोसरके कहै छियै बहुत माँतिए रऽ लेकिन अहाँकेॅं स्वभाव नीक रहै ताहि दुआरे हम साढ़े चारि सए कहलहुँ रऽ अहाँ स्वभावसँ नीक आदमी लागै छी अहाँ आबि जाउ अहाँकेँ हम चारि सए टकामे घुमा देब चारि सए बीस टका दए देब हँ हँ हँ हँ नहि नहि हमहींँ आयब आउ आउ